साइकिल लै के है कोन कम्पनीके लेबै एटलस गोल्ड सुपर लेबै कि हीरो लेबै हीरोके लै के है हीरोके अहाँके पड़ि जायत अभी पचपन सए रुपैआ पॅंचरके तऽ पाॅंच रुपैआ दस रुपैआ लै छियै दस रुपैआ पॅंचर पॅंचरके दस रुपैआ लै छियै पैडिलमे डेढ सए रुपैआ लै छियै पूरा कम्पलीट दै छियै पैडिल आओर सब किछु गियर उयर सब किछु लगाके दै छियै डेढ सए मे कम्पलीट कऽ के पूरा गोली बैरिंग जे भी होइ है ने गोली आर लगै छै ओहिमे ओहिमे सब डेढ सए रुपैआमे देब अहाँके एक सए पैंसठ रुपैआ पड़ै छै लेकिन अहाँकेॅं पन्द्रह रुपैआ छूट कऽ देब डेढ सए रुपैआ अहाँके लेब मोटरगार्डके तऽ अहाँ पचहत्तरि रुपैआ दए देब बढिआँ कम्पनीके हीरो कंपनीके देब जी साइकिल के टायर अहाँके पड़त तीन सए साठि रुपैआके की कहियौ महंगाइके जबाना भऽ गेल है आब तीन सए रुपैआमे खरीदके लऽ के अयबै तीन सए बीस रुपैआमे खरीदके आनबै हमे हियाँ तीन सए बीस रुपैआ हमरा पचीस रुपैआ लागते होइ जाइ छै आ प्लसमे फिर अहाँके साइकिलमे लगायब अपन मेहनत गेलै भाड़ा लगाके सब किछु मिलाके दस रुपैआ बीस रुपैआ हम नहि कमायब तऽ लगाएके हमरा की फायदा केलाके बाद ओ काम जानते छियै अहाँ नया साइकिल लऽ लियौ ने अबियौ ने अहाँ के पचपन सए रुपैआ कहली ने अहाँके तऽ अहाँ तिरपन चौबन सए रुपैआ दए देब एक सए रुपैआ कम दए देब चौबन सए रुपैआमे दए देब अहाँके हीरोके देब हँ पुरनो साइकिल छै पुरनो साइकिल छै पुरना साइकिल छै अहाँके बारह सए रुपैआ पड़त

पुरना साइकिल अहाँके एटलस गोल्ड सुपर है बारह सए रुपैआ पड़त साइकिल ठीक ठाक छै अहाँ चलाके देख लियौ बाँकी जे अहाँ अयबै से ओकर बाद दस बीस ऊपर नीचाँ भइये जाइ छै ओ तऽ हँ ओना ओ तऽ नामे फेमस है जानते छियै नामे काफी रहै है कम्पनीके तऽ हैण्डिल लै के अइ हैण्डिल तऽ यऽ अहाँके पड़त कम से कम पाॅंच सए साठि रुपैआके पाॅंच सए साठि रुपैआके हैण्डिल पड़त अहाँके ओ ओ मऽ जे हँ ओतने मे लगाए देब अहाँके